جب میں پینٹنگ شروع کرتی ہوں تو سب سے پہلے میں انسپرییشن لیتی ہوں مجھے سب سے زیادہ فطرت اور مناظر سے متاثر ہو کر پینٹنگ کرنا اچھا لگتا ہے جیسے کہ درخت پہاڑ ندی یا آسمان کا منظر کبھی کبھی میں عمارتوں یا پرانی گلیوں کی تصویریں بھی بناتی ہوں کیوںکہ ان میں ایک خاص کہانی ہوتی ہے میں کبھی کبھی کھردرا خاکہ بھی بناتی ہوں تا کہ اصل پینٹنگ کی تیاری اچھی ہو جائے میرے لیے اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جو چیز دل کو چھو جائے وہی میری پینٹنگ کا موضوع بن جاتی ہے